مجھے یاد ہے پچھلے ہفتے کی بات ہے امیزون اپلیکیشن پر ایک سیل چل رہی تھی تو میں نے اس سیل میں سے مفتی کمپنی کی ایک شرٹ آڈر کی تھی وہ شرٹ ابھی دو دن پہلے ہی میرے پاس ڈیلیور ہوئی تھی میں نے اس شرٹ کو دیکھا شرٹ ہو بہو بالکل ویسی ہی تھی جس طرح سے اپلیکیشن میں ایڈ بتایا گیا تھا اس کا کلر بالکل سیم تھا کوالٹی بھی جس طرح سے بتائی گئی تھی کافی اچھی تھی فیبرک بھی بہت ملائم تھا پہننے کے بعد بہت کمفرٹیبل محسوس ہو رہا تھا اور مجھے بہت سارے کمپلیمینٹس بھی ملے لوگوں نے پوچھا شرٹ کہاں سے لی کتنے کی لی کون سی کمپنی کی لی یہ شرٹ میرے لیے ایک بہت ہی اچھا آڈر ثابت ہوا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اور ایسی شرٹس مجھے ملے